आबादारि आबादारि जोंथ' आबादारियानो जों आबाद मावो बिदिनो बोसोर बोसोर आबाद मावनानैनो जाग्रा मानसि जोङो माय गायनानै जायो आरो गोरान खिथि खालामो बिदिनो आबाद मावो आरो दा जोंनि आसामाव माय आबाद गम बिदिनो बायदिसिना गोबां आबाद मावनानै जायो जायोबो जोंनिथिं मानि आसामाव जेनिबो आंखाल गैया दै बार अखा जों जेनेबा नांगौ बायदि मोनो बिनिखायनो जोंनि आसामावबो माय आबादफ्रा मोजां जायो गासिबो आबादफ्रानो मोजां जायो मावबानो मोन्नो हायो ओमफ्राय दा बे मावनानै दोन्नाय आबादफोरखौसो जों दा आसामाव मैदेरफोरा जानानै थाङो जानानै थांबाबो जों सरकारनिफ्राय हेफाजाब मोनो मिथिहोयोबा आरो सरकारनिफ्राय हेफाजाब मोनो सरकाराबो होयो जाना थांनायखो आरो जों राहा लायो मोन्नो थाखाय गावगावसिनि आबाद मावनानै जुदि मैदेरा खहा खालामब्ला जों बेखौ मोनफिन्नांगोन बिनिखायनो जों सरकारनाव गोख्रों राहा लानानै बेखौ बिफिन्नाय जायो बिदिनो आबाद मावनानै जाजाबाबो माने जोंनिथिं एसां मानि माबा गैया आरो मानि सुइसाइट जालायलायनाय थैलायनाय माबानाय गैया आरो बिदिनो गाव मावनानै दोन्नायखौ जुदि मैदेरा जायोबा जों बेखौ सरकारनाव मोनफिन्नायनि थाखाय गोख्रों राहा लायो आरो मोनफिनोबो जोंनि आसामाव माने जोहाबो माबा जाखाया आरो जों मावबानो मोनो मोनजायो मोन्नानै बिदिनो जायो आबाद मावनानै जों आबाद मावनानै मोनैनि थाखाय जोङो गावखौनो फोजोबनानैबो लाया दुखुबो गोनां दुखु जानोबो गोनां गैया आरो जोंनिया माने आसामाव जेनिबो अफाब गैखाया गायबानो जायो दै दैफोरनिबो गोबां राहा दङ माथावरि दंग' जेनेबा गासैबो सुबिदायानो जोंनिया दैबो मोनो आरो अखा गोयि नङा अखाबो फैयो खायसे खायसेराय बोरि हायाव दै मोना जायो थेवबो बिदिनो राहा खामनानै जेरैखिजायाबाबो जों आबादखौ मावनानै जाहैयो आरो मानि इसां दुखु दुखुनां दुखुनांथावना जाया आरो जोंनि आसामाव माय आबाद गायनाय एबा मेसेङाव बेसर माबा बायदिसिना गायनाय बिदिनो जों आबाद मावनानै जायो आरो खहा जाया